प्रणाम सर बोल रहे हैं बैसाली ज़िले में कहाँ पड़ी इस्जुतियम है ओह इडविशन करवाना था कितना कितना चार्ज लगेगा

और नहीं नहीं पहली बार ले ले जाना है और सब बताइए ना समझाइए थोड़ा सा कितना कितना यह आपके इस्टेडियम में चल रहा है आपके इस्टेडियम में कितना बच्चे है सर ओ पच्चीस गो हैं कितनी उम्र तक है सर आपका ओ सिक्सटी प्लस हाँ हाँ सोलह छा आ सर लग रहा सर आपका इस्टेडियम में ही रहेगा ओह बेस्टा में जा रहें अ कै बजे खुलता है सर

दो टाइम चलता है ना ओ बोलते हैं हमको ब दो बच्चे हैं वैसे कितना फीस लीजिएगा कितना कम कीजिएगा बोलिए ना ओ कुछ कम नहीं होगा

अब बोलते बच्चे का उसी में रखने की व्यवस्था नहीं होगी वह दूर हो जाता है तो थोड़ा सा लेन ले जाना ले जाना रेस्क्यू

बहुत पचास साठ किलोमीटर की दूरी में बोल रहे हैं हाँ रूम लेना है तो ओ ऐसी बात है ना सर विकिट किट आप ही दीजिएगा बल्ला वल्ला

ओमें कै गो हैं सर सिखाने वाला सर

चार गो हैं ओ कित कहाँ पड़ी है सड़क की ट्रे अथी इस्टेडियम ठीक है सर ठीक है शाम में आते हैं